हैल्लो हैल्लो नमस्ते जी हां जी दोआई लैनी ही दोआई तुस एह् कि इ'यां सनांऽ जां इत्थें औना पौना तोआनूं क्लीनिक च ठीक ऐ आई जाओ आई जाओ हां जी पैरासिटामोल ते खांसी बी ऐ जुकाम बी ऐ अच्छा अच्छा ते तोआनूं टैस्ट बी कराने पौने ऐ अगर शात्ती गी प्रावल्म होआ दी ऐ ते तोआनूं टैस्ट करवाने पौने ऐ तुस ज्हार रपेऽ तक होई जाने टैस्ट बी होनें ना पंज सौ साड्ढे पंज सौ तक टैस्ट होई जाने बाकी दोआई बी लैनी पौनी इंफैक्शन आह्ली ऐंटीबायोटिक ठीक ऐ आई जाओ आई जाओ